تلنگانہ کے حیدر آباد شہر میں سب سے خوبصورت ابتدا منزل چار مینار سالار جنگ میوزیم قطب شاہی ٹامس چومحلہ پیلیس کولکنڈہ فورٹ چلکور بالا جی ٹیمپل اسپینش تاج فلک نما پیلیس اور بہت سارے ابتدا منزلیں ہیں جس میں سے ایک مشہور چار مینار ہے جس کو دیکھنے کے لئے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں یہ حیدر آباد کے پرانے شہر میں موجود ہے جسے قلی قطب شاہ نے بنایا تھا چار مینار کے سب سے اوپر ایک مسجد ہے جو چار سو پچیس سال پرانی ہے اور اس کے ساتھ ہی مکہ مسجد کے نام سے بھی ایک بہت بڑی مسجد ہے جو واقعی میں بہت خوبصورت ہے